हाँ आप बोलिएगा ग्वालियर में बहुत सारी चीजे हैं घूमने के लिए सूर्य मंदिर है किला है ताजमहल वो क्या नाम है आपका सिंधिया पैलेस है हाँ सास बहू का मन सास बहू का मंदिर है तेली की बजरिया है सिन्धिया इस्कूल है जी हाँ वही गुरुद्वारा विशेष तौर पर गुरुद्वारा है यहीं पर हमारे यहाँ रेस्टोरेंट है बढ़िया जो कि बढ़िया वो खाना वाना सब देते हैं हमारे यहाँ टिफिन सेन्टर है प्रजापति मंदिर के पास वो मेक्ज़िमम सत्तर रुपए तक आप को भरपेट खाना खिला देंगे वो खेड़ा खेड़ापति मंदिर फूलबाग से किला गेट के लिए आते हैं उसके पास में ही है आपकी जब आपको समय मिले तब आ जाइएगा आप हम आपको यहाँ पर सब कुछ एवलेबल करा देंगे आपको आप आइए ग्वालियर का घूमने का आनन्द लीजिएगा नम्बर ह नाइन वन एट जीरो थ्री फाइव टू फोर जीरो सिक्स नाइन जीरो पर ही आप कॉल कर सकते हैं